मेरियां मनपसंद जगह शंकराचार्य मंदिर डल झील दे डल झील दे किनारे कश्मीर श्रीनगर इक बड़ी मनमोहक मन गी मोह्ने आह्ली जगह ऐ झील कशा तकरीबन सवा किल्लो मीटर डेढ किलो मीटर दी दूरी उप्पर होर बड़े बड्डे बड्डे बस्सें कन्नै कन्नै इक अचंभित करने आह्ली जगहा निर्माण कीते दा उस मंदिर दा ते ओह्दे बाद जि'ला उधमपुर दे बिच्च करमिची दी जगह जां करमिची दे सार पाण्डु मंदिरें दा निर्माण होर बलौर दे बिच्च बी पाण्डु मन्दिरें दा निर्माण इक अचंभित जेह्का अनोखा करने आह्ला ऐ जिसदे कन्नै असेंगी पराने जमाने दे लोकें दी इक हत्थें दी कला उं'दी जां ताकत दा नमूना मिलदा जिस मौके इंन्नियां बड्डियांं बड्डियां मशीनां नेईं होन्दियां हियां ते उस मौके एह् लोक कियां कम्म करदे होङन एड्डे बड्डे बड्डे पत्थर दी कढाई करियै ते इन्नी हाइट उप्पर शिफ्ट कि'यां करदे होने ते नंबर त्रै में पसंद करना आं साढ़ा डोगरा म्यूजियम ऐ जेह्का अमर पैलेस जम्मू गी जिसदे बिच्च साढ़े डोगरे इतिहास दियां कलाकृतियां डोगरे रजवाड़े दियां जेह्कियां अचीव अचीवमेंट्स उंदियां उब्लब्धियां न जेह्के उ'नें कम्म कीते दे तां उंदियां किश चीज़ां उत्थें सजाइयै रक्खी गेदियां कि के बाह्र दे औने आह्ले सैलानी विदेशें दे जां हिंदुस्तान भर दा आइयै उनेंगी दिक्खी सकदे कि बिल डोगरा इतेहास केह् ऐ ते डोगरा कल्चर गी असें कल्चर ने किन्नी अचीवमेंट कीती दी ही अपने दौर दे बिच्च